جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ دہلی کا باقی ہندوستان سے رشتہ وقت کے ساتھ کیسے بدلا ہے میری اپنی سمجھ کے اعتبار سے دہلی ہمیشہ پورے ہندوستان کی توجہ کا مرکز رہی ہے چاہے وہ مغلیہ دور ہو یا انگریزی دور ہو یا آزادی کے بعد بھی جب ہندوستان آزادی کے بعد دار السلطنت ہندوستان کا دہلی بنا یہاں بہت سارے ترقیاں ہوئیں اور لوگ لوگوں کا جو پہلے ذہن تھا دہلی کے بارے میں وہ ایسے ہی رہا مجھے نہیں لگتا کہ کسی طریقے کا کوئی رشتہ جو ہے وہ اس سے کچھ الگ ہوا ہو لیکن ہاں بدل تبدیلی یہ ہوئی کہ یہاں ہر چیز کا مرکز بننے کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا اور بڑا مرکز دلی بن گیا اور کیونکہ دلی کی ہی طرف سب کی نظریں رہتی ہے کیونکہ یہ پایۂ سلطنت دار السلطنت ہے پایۂ تخت ہے اور یہیں سے سارے ہندوستان کا نظام چلتا ہے تمام بڑے مراکز تمام وزیروں کے تمام دفاتر یہی ہیں